चेडवाली लायफ चोड हार्ड आसोता आनी तांकां ती सेफ नाय इंडिया मातश तांकां सेफ्टी दिवपा जायी आनी तांकां सिक्यर करपा ते एड्युकेशन वायज तांकां फेसिलिटी दिवपा जाय सगळें करपा जाय